हाँ वैसे तो हर जगह की अलग अलग होता है लेकिन हमारे यहाँ पे होली से पहले मेला लगता है जहाँ पे सभी लोगो को पता है वहाँ पे बड़े बड़े झूले लगते हैं जहाँ पे कागा में लगता है ये मेला माता जी की मंदिर की पूजा होती है वहाँ पे लोग भीड़ बढ़ती है बहुत और सभी लोग आते हैं वहाँ पे और हर इनसान वह मेले में जाता है वहाँ पे झूले लगते हैं वहाँ पे खाने पानी पानी की भी बहुत सारी जगह होती है और इसके साथ साथ हर चीज़ वहाँ पे मिलती है जैसे बच्चों के खिलौने और वहाँ पे बहुत ही मनमोहक वाला दृश्य होता है अलग अलग प्रकार की करतबें दिखाई जाती हैं जो मेला देखने के लिए साल में एक बार लगता है वो भी सात दिन कभी कभी नौ दिन माता जी का मेला लगता है इसके बाद में ये मेला जाता है रावण चबूत्रे जहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े इमारतें आदि अपने जो फ़ालतू कचरा वगैरह होता है उससे बनाई जाती है और बहुत ही मन मोहने वाला दृश्य होता है इससे ये बनाया जाता है और ये सब देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं हर जगह से लोग आते हैं ये मेला देखने के लिए इसके साथ साथ नवरात्रि भी होती है जो नौ दिन चलती है जिसमें सभी लोग आते हैं और बहुत बड़े है ना क्षेत्र पे यह होता है जहाँ पे पत्रिका वाले अखबार वाले भी ये सब करवाते हैं ये करवाते हैं और डांडिया खेलते हैं जहाँ पे सभी लोग जाते है डांडिया खेलने के लिए जिसमें दो लकड़ियाँ लेके डांडिया खेले जाते हैं और यह सभी दो दो जने ग्रूप में खेलते हैं और एक या फिर गोले में भी ये डंडियाँ खेल सकते हैं ये शाम के टाइम होते हैं और इसमें जो जीतता है उसको प्राइज़ आदि भी मीलता है इसलिए डांडिया मेला और भी कई फ़ैष्टिवल है जैसे दीपावली आदि